एह्दे च असेंगी जेह्ड़े डोगरी दे प्रकार पुच्छे गेदे न ते जेह्ड़ी डोगरी ऐ बड़े प्रकार दी ऐ डोगरी बी अलग अलग किस्म दी ऐ जि'यां डोगरी दी बोल चाल अपनी अपनी बोलचाल ऐ जि'यां कंढी लाह्के च तुस चली जाओ उत्थै दी डोगरी जेह्ड़ी ऐ उत्थै दा बोलने दा तरीका जेह्ड़ा होर ऐ उत्थै जेह्ड़े लोक न ओह् डोगरी बड़ी लमकाई लमकाइयै बोलदे फ्ही तुस प्हाड़ी लाह्कै चली जाओ उत्थै दी डोगरी कंढी लाह्के कोला दा बक्खरी ऐ उत्थै दे लोग जेह्ड़े न ओह् खड़ी बोली बोलदे फ्ही जि'यां तुस शैह्रें च चली जाओ उत्तथै दी जेह्ड़ी डोगरी ऐ इं'दे प्हाड़ी लाके शा कंढी लाके दा अलग ऐ जेह्ड़ी सिंपल डोगरी ऐ डोगरी दे एह् सारे जेह्ड़े प्रकार न अपने अपने तरीकै कन्नै लोक डोगरी बोलदे न